हम मध्यम पीढ़ीके एहन हिस्सा छी जेकि पुरान पीढ़ीसँ तऽ ई सिखलहुँ कि अपन संस्कृतिके कोना बचाकऽ राखल जा सकै छै अपन संस्कृतिसँ कोना जुड़ल जाइ छै समाजमे बड़ाकेँ सम्मान कोना करल जाइ छै आओर कोना रहल जाइ छै पीढ़ी दर पीढ़ी अपन संस्कृतिके कोना बढ़ायल जाइ छै ओहि खातिर पुरना लोग जे छै बहुत जादा इम्पोर्टेन्ट होइ छै वएह हमरा सिखाबै छलै कि हमरा हमके छियै कतऽ सँ एलियै हँ आओर हमर अस्तित्व की छै आओर हमरा अपन पीढ़ीके कोना आगा बढ़ेनाइ छै कोना दुनिआके आगा बढ़ेनाइ छै हुनकेसँ सिखै लए मिलै छलै कोना ककरासँ सम्मान करना चाही ककरा किनका साथ कोना बात करना चाही ई चीज हमरा अपन पुर्वज से ही सीखै लए मिलै छै दादा दादी माँ बाप ई सब हमर पुरान पीढ़ी छलै जकरासँ हम केहन छी हमर अस्तित्वके पाछा हुनके ही हाथ छलै आओर नया पीढ़ीमे भी बहुत जादा बदलाव एलै यऽ हुनकर सबके सोच छै किछु एहन छै जे कि नहि ई चीज गलत छै ई होबाक चाही ई गलत छै लेकिन दुनूके सन्तुलनमे बनाकऽ रखना चाही कियाकी जे भी पुरना पीढ़ी छै ओ भी तऽ किछु सोचिकऽ कोनो चीज बनेने हेतै अगर रूल बनल हेतै धर्म बनल हेतै ठीक छै जहाँ तक दुनूमे सन्तुलन बनाबऽ चाही आओर दुनुमे जे खराबी छै जे पुरना चीजमे खराबी छै ओकरा मिटाना नहि चाही ओकर बस खराबीके हटाना चाही ओकर हर चीजकेँ अच्छाइ आओर बुराइ दुनू होइ छै लेकिन नया पीढ़ीके ई समझना चाही कि बुराइकेँ हटा कऽ अच्छाइकेँ अपनाना चाही अगर ओ कहै छथिन कि मन्दिर जाना चाही अपन धर्मसँ जुड़ना चाही तऽ जुड़ना चाही कियाकि हम अपन धर्मसँ जुड़बै तबे हमरा पता चलतै हमर अस्तित्व की छै हम कतऽ सँ एलियै हम के छियै अगर हम ई नहि जानबै तऽ हमरा ई कोना पता चलतै आओर दोसर हमरा बेवकूफ बनेतै अगर हम अपन बड़ा से जुड़बै हुनका पास बैठबै तबे हमरा पता चलतै कि ककरासँ कोना बात करना चाही कोना सम्मान करना चाही अपना से पैघके साथ कोना बात करना चाही छोटके साथ कोना बात करना चाही हुनका से ही पता चलै छै आओर दुनूके मिलि जुलिकऽ रहना चाही छोटके भी पैघके साथ बैठना चाही आओर पैघके भी छोटके प्यार देना चाही